हाँ सर मैं मीसा जैसवाल बोल रही हूँ ग्वालियर से सर मैं न संगीतकार हूँ मुझे न एक संग हाँ सर सर मुझे न एक नया संगीत बनाना है

अभी तो सर नहीं है लेकिन मैंने लिखे रखा है

हाँ मैंने एक जगह सीखा था तो मतलब इतना परफ़ैक्टली नहीं आता है पर आता है मुझे कॉलेज में दिया था सर नहीं सर मैंने लिया था का गाने से

सर अरिजीत सिंह के साथ

कहाँ पर सर

जी कब आना है सर जी सर ठीक है जी सर

जी सर ठीक है